नमस्ते नमस्ते बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं कौन सा हाँ हाँ वह पट्टी पट्टी से बोल रहे हैं आप पट्टी से अच्छा हाँ हाँ बताइए

हाँ वह वह पैरबी कर रहे हैं हो जाएगा आपको हम बुलाए थे आप आए नहीं बस्ते में नहीं थे तो आइए फिर माल पैसा भी लगेगा उसमें पैसा देंगे ऊपर तभी तो होगा काग़ज़ सब ऊपर भेज दिए हैं लेकिन अभी जो है वे लोग भी तो एसों करते हैं जब तक पैसा देंगे नहीं तब तक जो है एकदम धीरे धीरे काम करेंगे पैसा थोड़ा आइए सोमवार को लेकर थोड़ा जल्दी आकर करा देंगे और जो जो लोग बंद थे वह छूट गए ना ठीक है जो है आइए सोमवार को यह भी काम करा देंगे आपका ज़मीन का

ठीक है ठीक है तो सोमवार को आइए आप सोमवार को मिलेंगे बक्से में और काम होगा होगा काम काम के लिए चिंता मत करिए सोमवार को आइए सोमवार को जो है आपका काम हो जाएगा और पाँच हज़ार पाँच हज़ार रुपया कम से कम लेते आइएगा पाँच हज़ार रुपया लगेगा उसके बाद फिर जो लगेगा माल तो बताएँगे हाँ पाँच हज़ार पाँच हज़ार रुपया लेकर आइएगा अगले अगले बार आप आएँ थे उसमें भी पैसा कम लेकर आए थे तब क्या आप हम अपने जेब से थोड़े ना देंगे काम आपका काम आपका होगा होगा काम काम हो रहा है आपका आपको लग रहा है नहीं हो रहा है काम आपका हो रहा है ठीक है आइए सोमवार को जो है हाँ सोमवार को आइए और जो है पैसा भी लेते आइएगा आपको काम जो है कर देंगे ठीक है हाँ ठीक है नमस्कार